बकरीके ठण्डामे ओकरा झोल बान्है छिए सूतीके बोराके झोल बान्हि दै छिए जे ओकरा ठण्डा नहि लगतै ओकरा घर बनेने रहै छिए अलगसे तऽ ओकरा गन्दगी नहि होइके चाही ओकरा फरट्ठीके टाट बनैके उपरसे धै दै छिए जे ओ पेसाब करतै पैखाना करतै निचे गिर जेतै आओर ओ उपरमे बैठल रहतै फरट्ठीपर आओर तब ओकरा साफ सफाइ करै छिए फरट्ठीके फरकी निकालिके सुखै लै दै छिए फेर ओसब ओ पैखाना करै छै भेनारी सब ओकरा निकालिके फेकै छिए तब ओकरा फेर चारा दै छिए घास आनिके रखै छिए तऽ ओकरा खिलबै छिए खिलेलाके बाद फेर अच्छासे तहन बान्हि दै छिए बान्हलाके बाद फेर ओकरा चावल बनेबै तऽ ओकर पानी पसेबै ओहिमे निम्मक डालिके फेर ओकरा बारह बजेमे पिलबै छिए जे पिआस लागै छै तऽ फेर ओकरा एक बाल्टी पानी दै छिए तऽ बकरी नेमना पानी भरि पेट पिए छै सेवा सत्कार करैमे जतेक सेवा सत्कार करबै ओतेक फायदा देतै हमरा बकरिए नहि मालो जाल मालो जालके ओनाहि करै छिए भुस्सा खिलबै छिए गोटके खल्ली बनबै बिकै छै खरिदके आनै छिए खल्ली घट्ठा भुस्सा मिलैके गाइके खिलबै छिए ओनाहि बकरिओके खिलबै छिए ठण्डीके मौसममे बकरिओके खिलबै पड़ै छै आओर गाइओके दै छिए जे ओ ओकरा ठण्डा असर नहि करतै

ओकरा गरमीमे कोना रखबै तऽ गरमीमे हवामे राखै छिए गाछतर गाछमे बान्हिके राखै छिए जहाँ ठण्डा रहतै हवा लागतै बकरीके वहाँ रखै छिए फेर ओकरा शामके खोलै छिए चरबैले तऽ चरैके आनै छिए फेर ओकरा बान्हि दै छिए फेर घास ले जाइ छिए घास लैके आबै छिए कभी काल ओकरा चमोक्कनि हो जाइ छै तऽ चमोक्कनिके दवाइ आनिके ओकरा दुइ लीटर पानीमे घोरिके आओर ओहिमे दवाइ दै दै छिए तब पोछि धोइ दै छिए नहै दै छिए तब ओकरा साफ सुथरा हो जाइ छै चमोक्कनि तकरबाद कीड़ाके दवाइ दै छिए तकरबाद ओकरा विटामिन दै छिए बकरीके तब तब ओकर देह बढ़िआँ रहै छै जइसे गाछ बिरिछमे एस्प्रे होइ छै ओनाहिए मालो जालमे होइ छै मालो जालके दवाइ बिरो दै छिए तऽ अच्छा रहै छै तब गाइ गाइके जइसे वइसे खाली दै देबै घट्ठा भुस्सा तऽ नहि खएतै आओर ओहिमे कुट्टी मिलै दै छिए घट्ठा मिलै दै छिए तनि निम्मक छिटकारि दै छिए तब प्रेमसे खा लै छै आओर अइसे दै देबै तऽ नहि खएतै तऽ ओ सब पकड़ होइ छै किसानके जे कोना हमर बाल बाल बच्चा खाइ छै ओनाहि करिके दिए पड़ै छै ओनाहि बाल बच्चाके सिखबै छिए एनाहि देबही बाल बच्चाके सिखै दै छिए हम घरमे नहिओ रहबै तऽ हमर बाल बच्चा दै देतै ओकरा खाना जइसे कि हम सिखेने रहबै एना दही खाइले मालके नहि तऽ नहि खएतौ तब नादिके धुएले पड़ै छै नादिके धोइ धाइके आओर तब ओहिमे भुस्सा दै छिए कुट्टी दै छिए घट्ठा सब मिलैके आओर तब जाके मालके दोसर किल्लासे नादिपर आनै छिए तब ओकरा खिलैके खिलैके पानी पिलैके फेर दोसरके किल्लामे बान्है छिए सुखी रहै छै गाइ भी सुखी रहै छै बकरी भी सुखी रहै छै ओनाहिए ओकरा सेवा कोना करल जएतै जेनामे ओ खुश रहै छै हमर माल जाल छै ओकरा लै धोवै सबेरेमे